मेम आं ओरै इउनिभारसिटिनि सासे स्टुडेन्टमोन आमफ्राय आङो दायो बे इन्दि खुन माबानाय बागै एसे मिनथिनो लुगैदोंमोन ओंखायनो मेमनाव सोंहरनाय जादोंमोन औ मेम माबा बे मामा खामानिआव जेन'बा इउस खालामनाय जायो बे इन्दि माबाखौ औ औ औ औ

बिदिबा हा बिदिबा उनाव माबासिगोनदां उनाव सोंफिन जासिगोन बे औ थेंक इउ मेम मालाबा लोगो मोनगोन ओं औ दे